हँ हँ आहाहा की हाल चाल अहाँ तऽ पैहिनेहियो अबैतो अबैतो काल हमरा सँ अहाँ ट्रैन मे भेटल छलहुॅं हँ हँ हँ हँ हँ अहाँ के घर तऽ छपरे छियै ने आ हमरा दऽ तऽ बुझेलै हाएत हम दरभङ्गा रहै छियै हँ की सब छपरा मे की हाल चाल अछि एखन यौ बड़ा सुनै छियै बड़ा सुनै छियै राजनीति गरम रहै छै छपरा के हाल चाल की अछि हँ हँ हँ हँ हँ एह एमहरो दरभङ्गो दिस तहिना मामला गरम अछि सबटा अपन चुनाव मे हम आगू तऽ हम आगू राजनीति एहिना चलि रहल छै पुरा नेता सब गरमायल अछि हमरा एते सीट हमरा एते सीट हँ हँ हँ हँ हँ

नहि नहि से के देखत बाँकी सबटा नेता अहाँ के अपने मे लागल अछि हूँ हूँ हूँ हँ हँ हँ हँ सबटा गली कुची सबटा नेते बनि गेलैया देखै नहि छियै हँ हमरा हँ हँ हँ ई ओ ऊमहर घुसैक कऽ गेल ओ ऊमहर घुसैक कऽ गेल कोनो ओकरा सबके जाइते पाइत नहि जतए मोन भेल ततए घुसि गेल

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ नेता सबके कोनो नहि छै हँ हँ हँ हँ ओ सब अपना अपना अपना फायदे के हिसाब सँ गेल तऽ ताहि के बाद जे छै से राजनीति अहिना चलैत रहतै हँ हँ आ खास कऽ कऽ तऽ अहाँ के हमर दरभङ्गा की अहाँके छपरा की सबटा तऽ राजनीति एकै रङ्ग रहतै छै हँ हँ हँ हँ आ एखन तऽ कनी कमो यऽ जहन चुनाव के समय अबै छै तऽ सबटा बिल सँ निकलि निकलि कऽ एकदम साँप जकाँ जे छै सह सह करए लगैया तऽ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ आ आ जहाँ की एलेक्शन भेलै की ककरौ सँ कोनो मतलब नहि नेता सब क एलेक्शन तक तऽ बाबु भैया जे कहबै से करै लए तैयार रहैया हँ हँ

सब ठीक ठाक इएह राजनीति के जे छै से सउसे चलै छै चाय के दुकान पर दलान पर दरबाजा पर हरदम किछु ने किछु चैलते रहल धियो पुता सब राजनितीये मे लागल रहल बुढ़बोसब जे छै से राजनितीये मे लागल रहल आ जरो जनानी म